جی ہاں بعض اوقات ایسے علاقوں میں سفر کے دوران مجھے مواصلاتی رکاوٹوں کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے جہاں لوگ میری زبان نہیں بولتے یا کسی مقامی بولی میں بات کرتے ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں یا مختلف ریاستوں میں جہاں زبان اور لہجہ کافی مختلف ہوتا ہے وہاں سمجھنے اور بات چیت کرنے میں دقت آتی ہے ایسی صورت میں کچھ آسان اور مؤثر طریقے استعمال کرتا ہوں پہلا جو طریقہ ہے اشاروں کا استعمال جب زبان سمجھ نہ آئے تو ہاتھ کے اشارے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات مددگار ثابت ہوتے ہیں لوگ عموماً ان غیر زبانی اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں دوسرا ہے مقامی الفاظ یاد کرنا میں سفر سے پہلے اس علاقے کی چند عام ضروری الفاظ یا جملے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تیسری چیز ہے موبائل ایلیکیشنس کا سہارا گوگل ٹرانسلیٹ جیسے ایسے بہت مفید ہوتی ہیں